छः लाख सात हज़ार नौ सौ निन्यानवे पाँच लाख पाँच हज़ार छः सौ निन्यानवे दो लाख दो हज़ार दो सौ निन्यानवे एक लाख पाँच हज़ार चार सौ निन्यानवे सात लाख छः हज़ार छः सौ निन्यानवे